आम तौर पर मैं हाइक्स पर और ट्रेक्स पर जाता रहता हूँ और कुछ अप्रत्याशित चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं जिनमे सबसे ज़्यादा जो रहा है कि हाइक पर जाकर मैंने यह देखा है कि हमारे देश में हमारे भारत में बहुत से सौन्दर्य से जुड़े हुये शहर हैं या राज्य हैं जहाँ पर हमको कुछ अप्रत्याशित चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे हर हरे भरे पेड़ पौधे घने जंगल हैं झरनें नदी नहरें बहुत हैं और इन जंगलों में पशु पक्षी जिनको हमने कभी देखा नहीं कभी जिनके बारे में जाना नहीं वह सब देखने को हमें मिलते हैं इन सभी चीज़ों की मैं तस्वीरे लेता हूँ और इन तस्वीरों को मैं अपने सोशल मीडिया लिंक्स पर डालता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्राकृतिक सौन्दर्य को देख रहा हूँ उसका आनंद ले रहा हूँ जंगलों में नए नए पेड़ पौधे की जानकारी मुझे मिलती है पानियों से भरे नदी झरने मुझे देखने को मिलते हैं बर्फीली पहाड़ियाँ मुझे देखने को मिलती हैं चाय के बगान मुझे देखने को मिलते हैं ये सारी जानकारी और इनसे जुड़ी मेरी आनंद को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ परिवार जनों के साथ में शेयर करता रहता हूँ मुझे लगता है कि जब भी मैं थक जाता हूँ या अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी से ऊब जाता हूँ तो मैं इन सौन्दर्य को देखने के लिए इस प्रकृतिक आनंद को लेने के लिए मैं पहाड़ियों पर आना या जंगलों में जाने से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और एक नई स्फूर्ती मिलती है एक अलग ही आनंद है